हेलौ औ आं रोदोम होन्नायजों रायलायदोंमोन नामा एक्सुलि आं दिल्लियाव थायो थ' आं आसामाव थांनो सानदोंमोन दा आसामाव बोथोरफ्रा बोरैथाय अखा हादोंना

अके होमबा गहाटियाव पर्टि फ्लास होमबा नोंथां आं जुदि दिल्लिनिफ्राय फैनांगौब्ला आं होमबा गो गोजां बोथोरनि गस्लाफोर लाबोनांगोन नामा

मानो होनोब्ला जों दिल्लियावथ' अभार गरम जायोथ' नोंसिनाव टारथिपाइब बाबो आरो बोथोरा अखा हानाय नुदोंथ' गोजांगोन बायदि मोनदों आं बिखायनो सानदों अके बेफोरजोंनो जागोनना ओरैनो बेरायनायफ्राव दा बोथोरफ्रा साबसिन जायगाया बेनोना माबा उसुबिदा दैफोर लोमनाय दं नामा

आं आसामाव बेरायनो फैनो साननायाथ' माबायावनो सानदोंमोन जाहैबाय गावनिनो जोनोम जायगा बड'लेण्ड आवनो बेखौनो औ बेखौनो बिजिथ खालामनो सानदों आरखि मानो होनबा आं दिल्लियाव फ्राय गोबावानो जाबाय उन्दैनिफ्राइ थानाया थांनो मोनाखै बेखायनो आं दा थांफिननो गोसो जादों एसे बेरायनो जायगाफोरखौ गोदोनि जायगाफ्रा बोरै बोरै दं माने ओरैनो जारिमिनारि जायगाफोर दं ना गैया हिसथ्रि बावखुंग्रि अके आरे दाथ' रायम'ना नेसनेल पार्कबो जाबाय बिदिनो माबायदि जायगाफ्रा

अके

मानासावना औ दे अब्ला आं जेब्ला आं बड'लेण्डाव सौहैगोन अब्ला आं नोंखौ खबर लानाय जागोन दे आं नोंथांनाव आसा थाबाय दे गोजोन्नाय थाबाय दे आदानि सिम दे दे